नमस्ते दीदी नमस्ते दीदी नमस्ते

अरे आप खियन का सब्जी ओब्जी बा हो अरे हमरे लड़की के शादी भइल बा ओ ताजा सब्जी चाहत लेहा कुछ हमके अरे थोड़ा आलू दे दीजिए बीस किलो प्याज दे दिए दे दीजिए दस किलो टमाटर दे दीजिए पाँच किलो और मूली भी पाँच किलो दे दीजिए और ऊ ऊ क्या और है तो खीरा भी हमको चाहिए सलाद वगैरह के लिए और लौकी भी थोड़ी चाहिए भुजिया जैसे सब्जी बनाने के लिए हाँ मीठी सब्जी हाँ तो बताइए आप किस रेट से लगाएँगी

और खीरा और अरे तो आप इतनी महँगा बोल रही हैं बहन जी तो कैसे सब्जी अरे कुछ रेट से तो लगाइए तो पचीस बताई हैं आलू हाँ तो उसके तनिक कम रेट से बीस लगा लीजिए पन्द्रह रुपया प्याज लगाई हैं हाँ ठीक है महँगाई तो है तो जो लगाई हैं सब्जियाँ उसमें तनिक कुछ रेट भाव जरूर कम कर कर लें क्योंकि आपकी भी लड़की है हमारी भी लड़की है अरे शादी तो दो ही एक दिन में है कल ना परसों हाँ और

ठीक है तो हमको ताजा सब्जियाँ चाहिए हाँ और अच्छा सब्जियाँ जैसे कि करेली ओरेली ना रहे आलू भी खराब सड़ा न रहे प्याज भी सड़ी ना रहे

हाँ हाँ खीरा तो जैसे हरा हरा लबर लगल पतीला सा बतिया जैसे रहे वैसे सलाद काटने वाला वैसे